गुजरात में माण्हुनि खे अगरि घुमणो हुजे त सभिनि खां सुठो मौसमु हिते आहे हिते न थधि में वधीक थधि लॻंदी आहे गर्मी न वधीक गर्मी थींदी आहे ऐं बरसाति में बि वधीक बरसाति न पवंदी आहे त माण्हुनि खे घुमणु लाइ हितांजो जलवायू फावंदो ऐं उहो जाम सुठो आहे जाम वधीक अगरि माण्हुनि खे अगरि घुमणो अचे ऐं हुननि खे वधीक मज़ो वठणो हुजे त थधि जो मौसमु सभिनि खां सुठो हूंदो आहे ऐं असांजे पासे में जेको सूरत जे पासे में सापुतारा आहे उते अगरि माण्हुनि खे घुमणो हुजे त बरसाति जे मौसम में माण्हू अची करे उते घुमनि सुघमी सघनि था ऐं हुतां जा जेका पहाड़ आहिनि हुतां जेको माहोल आहे हुनजो लाभु वठी सघनि था